देव बरो दीस दीवं हें डॉक्टर रायण डिसोदाचे क्लिनीक न्हय हय ओके तुमी ऑफिसांतल्यान उलयतात हांव प्रिसिया उलयतां हय म्हाका एपॉयंमेंट घेवपा जाय आसलो म्हजी एन्युअल हेल्थ ड्यू डेट आसा ती फाल्यां आसा हय हय तर म्हाका ह्या सुमनाक अपॉयंटमेंट मेळपा शकता शेणवारा दिसा मेळळ्यार बरो जातलो आसलो कारण म्हाका त्या दिसा कामाक सुटी आसा

मातशें पळयता त्या दिसा मेळटा जाल्यार चड करून शेनवारा मेळ्ळार बरो जात्लो

ओके केन्ना येवं खंयच्या खंच्या वेळार येवं हांव सकाळीं साडे धां ओके ओके साडे धां ओके पावता साडे धां मॅडम कितले पयशे लागतले ऑनलायन ऑनलायन पेमट करता न्ही तुमी आ ओके ओके हय देव बरें करूं तुवें म्हजे खातीर हो एपोयंटमेंट बूक केल्ल्या खातीर तुका देव बरें करूं आनी म्हजो एपोयंटमेंट जो आसा आनी म्हाका तुमी वेळ दिल्ल्या खातीर दव बरें करूं आ थँक्यू ओके बरें